हे हेलो हँ अहाँके बजय छियै हँ हम नौआ बजय छी की काम अछि हँ एखन जे छै ने केस कटाइके सओ रुपैआ अछि बच्चाके साठि रुपैआ छै केस कटाइके ओइ सबके डेढ़ सओ रुपैआ लागि जायत मतलब जे छै ने से अहाँ तऽ बुझिते छियै किेएक कि तऽ अहाँ तऽ बरोबर अबय छियै दुकानपर किएक कि अहाँके तऽ हँ साठि रुपैआ कहलहुँने बच्चा सबके साठि रुपैआ लागत हँ हँ तऽ ब्लीचिंग करबयके ने ढाइ सओ रुपैआ लागत हँ आब सामान तऽ बढ़य छै मने पैसा बढ़ि रहल छै सामान सबके तऽ ओइ हिसाबसँ पैसा लगय छै ने किएक कि जे छै ने समय अनुसार जे छै ने से बढ़ाबऽ पड़य छै नहि तऽ पचास रुपैआ कम देबय अइमे कोन छै हँ ठीक छै तऽ आउ हम रवि दिनके फ्री रहय छी नहि मतलब जे छै ने ग्राहक जखन दोकान खोलिके बैठल छियै तखन तऽ ग्राहक एबे करतय ओ ओ दुकान रहय छै तऽ भीड़ तऽ रहबे करय छै ने किएक ओइ लए तऽ प्रयास करइए पड़त रूकयके किएक कनी समय तऽ दिययै पड़त ने

तऽ अहाँ आबिके मिलतियै ने सामनेसँ अहाँ बगलसँ चलि गेलियै एबाक चाही सामनेसँ मिलयके लिये ओ

ओ हँ हँ तऽ आउ समय निकालि कऽ देखियौ हम दोकानपर तऽ हम रहिते छियै हरदम हँ लड़िकोके करय छियै हँ हँ हँ

अच्छा ठीक छै तऽ आउ काल्हि राखय छी